ہمارے گاؤں میں قبض کے علاج کے لیے کئی گھریلو طریقے مقبول ہیں صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینا عام رواج ہے رات کو سونے سے پہلے ایک چممچ گائے کا گھی دودھ ملا کر کے پینا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے ترفلا چورن یا سونف ہلدی اور اجوائن کا استعمال عام ہے ہری سبزیاں جیسے پالک میتھی اور پتوں والی سبزیاں کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے گاؤں کے لوگ آملہ کا مربہ یا رسبی قبض کے لیے استعمال کرتے ہیں انجیر یا کشمش بھگو کر کھانے میں بھی آرام ملتا ہے کچھ لوگ اسبغول کا چھلکا پانی یا دودھ کے ساتھ لیتے ہیں دہی اور چھاچھ جیسے پروبیکٹر مشروبات کو مفید سمجھا جاتا ہے صبح سویرے جہاں قدمی کو بھی اہم علاج مانا جاتا ہے تیل مالش اور پیٹ کی ورزش بھی قبض کے لیے آزمائی جاتی ہے نیم گرم لیمو پانی اور شہد کا استعمال کیا جاتا ہے کیلا پپیتا اور امرود جیسے رسیلے دار پھل کھائے جاتے ہیں کچھ لوگ زیرا سونف اور الائچی کا قہوہ بھی پیتے ہیں